जय झूलेलाल मां प्रेशर कुकर जे बारे में मुंहिंजो इहो सुझाव आहे की प्रेशर कुकर हमेशह सुठी क्वालिटीअ जो यूस करिणो खपे छो त सन्हो या जो लोकल जेके ईंदा आहिनि प्रेशर कुकर इनमें भाॼी ठाहिण सां हिकु त भाॼी सड़ी वेंदी आहे केमहिल ध्यानु न हूंदो आहे रसोईअ में ऐं ॿियो हुन मां वरी सड़ी वञे भाॼी में बांस ईंदी आहे ऐं मैटिरियल घटिया हुजण जी वजाह सां भाॼीअ में अहिड़ो मतिलबु सवादु न ईंदो आहे जीअं जीअं सवाद सां असां भुञी करे हुन खे टाइम ॾई करे भाॼीअ खे ठाहींदा आहियूं ऐं इन करे मुंहिंजो सुझाव इहो आहे की जो प्रेशर कुकर आहे उहो सुठी क्वालिटीअ जो जीअं हॉकिंस थियो

इस्टील जे कुकर में भाजी ठाहिणु मुंहिंजे हिसाब सां हैल्थ लाइ बि सेफ आहे टाइम अऊं टेस्ट जे हिसाब सां बि प्रेशर कुकर स्टील जो सभिनी खां वधीक सुठो आहे जय झूलेलाल